असांजे ॾखण ज़िले में रोज़गारु ऐं आजी आजीविका जा मुख्य स्रोत आहिनि जीअं त अस्पताल स्कूल मार्केटूं इन्हनि मार्केटनि में काफ़ी सारियूं दुकाना थींदियूं आहिनि इन्हनि दुकाननि ते असां पंहिंजी रोज़मर्रा जी जेतिरियूं बि शयूं आहिनि उन खे वठी सघूं था ऐं पंहिंजी पूर्ति करे सघूं था जीअं त असां खे भाॼियूं वठणियूं हूंदियूं आहिनि त साण वारी मार्केट में मां ई असां भाॼियूं ऐं फ्रूट वठी सघूं था असां खे कपिड़ो वठण लाइ बि ॾाढी परे वञिणो न पवे थो असां साण वारी मार्केट मां ई कपिड़ो वठी सघां सघूं था उहो चाहे सुबियलु हुजे या अण सुबियलु हुजे जेको असां चाहियूं उहो वठी सघूं था इअं ई घर जी काफ़ी सारी शयूं हूंदियूं आहिनि जेका असां हिननि मार्केटनि मां वठी सघूं था असांजे हिते नौकिरीअ जी बि प्राथमिकता ॾिनी वई आहे निजी जेके बि नौकिरियूं थींदियूं आहिनि हिननि बज़ारुनि स्कूलनि ऐं अस्पतालनि में मिली वेंदियूं आहिनि ज्यादातर माण्हू सरकारी नौकिरीअ खे ज़ोरु ॾियनि था छो त सरकारी नौकिरियुनि में काफ़ी सारी सुविधाऊं मिलियल आहिनि असांखे सरकारी नौकिरीअ में छुटियूं ऐं अस्पतालुनि जो ख़र्चो असांजी बीमारीअ जो ख़र्चो सभु मिलंदो आहे इन करे माण्हुनि सुठो चाहींदा आहिनि त उन्हनि खे सरकारी नौकिरी मिले ऐं उन्हनि खां अॻिते बि उन्हनि जे ॿारनि खे उहा मिलंदी रहे निजी नौकिरियूं काफ़ी सारियूं आहिनि पर सरकारी नौकिरी खे वधीक प्राथमिकता ॾिनी वञे थी मुंहिंजे ख़्याल खां असां वटि जेतिरा बि माण्हू इते कमु कंदा आहिनि ॾखण दिल्ली में उन्हनि खे रोज़मर्रा जा जेका बि कम हुजनि सो पाण ई मिली सघनि हर कंहिंखे रोटी ऐं मकान मिले इन करे सभिनी खे कमु करणु ज़रूरी आहे ऐं चाहे उहो सरकारी हुजे चाहे निजी हुजे कुझु न कुझु कमु करणु ज़रूरु खपे इन करे मां चाहींदी आहियां असांजो ॾखण दिल्ली एतिरो विकसित थी वञे त कोई बि माण्हू बेरोज़गारु न रहे ऐं सभिनी खे रोज़गारु मिले सभिनी खे रोज़गारु मिलंदो त सभिनी जो कमु सुठो हलंदो सभिनी खे रोटी पाणी सुठी मिलंदी त हिन करे सभिनी खे प्रोपर स्कूल ऐं अस्पताल जी जेतिरी बि सुविधाऊं आहिनि हू बि मिली सघंदियूं आहिनि